ہلو سر آپ نذیر ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے یہاں سے کچھ کھانا آرڈر کیا تھا سر میرا آرڈر نمبر سات آٹھ نو ہے جس میں میں نے ایک چکن بریانی ایک مٹن قورمہ دس نان اور ایک بٹر چکن آرڈر کیا تھا سر میرا آرڈر مجھے مل گیا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں غائب ہیں جیسے کہ نان میں میں نے دس بولا تھا تو اس میں آٹھ ہی آئی ہیں اور چکن قورمہ جو میں نے فل بولا تھا وہ ہاف ہی آیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں ہے جبکہ میں نے پورا پیمنٹ ادا کیا ہے سر مجھے نہیں پتا کہ آپ کی طرف سے غلطی ہوئی ہے یا ڈلیوری بوائے کی طرف سے سر میں نے آپ کو پورا پیمنٹ ادا کر دیا ہے مجھے کھانا بھی پورا چاہیے تو میری جو چیزیں رہ گئی ہیں انہیں دوبارہ بھیج دیجیے کیونکہ میں نے آپ کا پورا پیمنٹ دے دیا ہے تو مجھے کھانا بھی پورا چاہیے سر جب آپ کھانا پیک کریں تو ایک بار ضرور چیک کرلیں کہ کیا چیزیں رہ گئی ہیں اور کیا چیزیں نہیں رہ گئی ہیں